मैं बोलता रहा मैं जैसे जो फारम खोले हैं मुर्गी के के बच्चे ले आ कर जियाते हैं खिलाते हैं अपन दूरी रखे हैं फारम उसमें हज़ार दो हज़ार जियाए हैं उसमें मदुरा भी है खिलाते हैं दानी दाना उसमें है वह उन लोग के जो जियाए हैं उसको ईलाज़ दिखाना चाहिए हाँ कैसे रहते हैं क बाहर में कैसे खिलाते हैं मदुरा और कैसे बाहर में कुछ दूरी पर गाँव है के गंदगी और मुर्गी है जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे मूर मुर्गी जैसे बच्चा रहते हैं बड़े हो जाते हैं तो फिन अपन निकलते हैं बाहर खाते हैं कौनों चीज़ जैसे गंदे गंदा चीज़ फेंका गया तीन सब जैसे बिस्तुइया हो गया मूस हो गया यह सब मुर्गी मुर्गा खाते हैं यही सब उसको खा लेते हैं बिसतुइया आते हैं मुर्गी वह रहते हैं तो मुर्गी के जैसे धीरे धीरे मूर उसकी मुड़ी झुलत चला जाता है और धीरे धीरे आकर मुँह के सो जाती हैं मुर्गी के यह के है ही है कौनों चीज़ खा लिए बाहर का खा लिए खा कर आए हैं अपन कौन मरी जाते हैं मुड़ी झुला कर मुर्ग यही है और सब गंदगी नाली में केना वह सब फलता है यह सब मैला खाते हैं सब करते हैं यह सब सब होते हैं तो उसके बीमारी आता नहीं उसको हुआ हाँ आज का चेकअप नहीं हुआ जो जियाए हैं जो फारम मार कर खिलाते हैं बच्चों को खिलाते हैं उसकी दवाई इलाज़ उसको दिखाना चाहिए करना चाहिए यही सब है केन्हा पे है